जी मैं आपके रेस्टोरेंट से भोजन आर्डर किया था जिससे मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी है कि आप इस समय किस स्थान पर हैं और आप आने में कितना समय लगाएंगे क्योंकि आप बहुत ही लम्बे समय से मेरी बेसब्री का परीक्षा परीक्षा ले रहे हैं और मैं अपने भोजन के आने का आगमन देख रहा हूँ तो कृपया आप मुझे अच्छे से बता सकें कि आप मेरा भोजन कितने समय में और कितनी देर में डिलीवर कर पाएंगे अगर कोई समस्या हो रही हो तो कृपया मुझे बताएँ जिससे मैं इस आर्डर को कैंसिल कर दूँ और दूसरे रेस्टोरेंट से अपना भोजन ऑर्डर कर सकूँ